हमरा मिथिला क्षेत्रमे जहन बालक सब तीन वर्षक समीप अबै छथिन तहन हुनकर बाल जे होइ छै ओ हुनका शुरू बेर कटबाक लेल एगो नियम छै जेकरा मुंडन संस्कार कहल जाइ छै जाहिमे बच्चा सब के हजाम द्वारा हुनकर पहिला लट काटल जाइ छै ओकर बाद ओहिमे लट कटला के बाद छै से पैघके आशीर्वाद लेल जाइ छै जाहिमे सब बरुआके किछु दक्षिणा अथी आशीर्वाद के रूप मे किछु पैसा सेहो दै छथिन संगे मुरन मे नानी घरसँ भारक सेहो बहुत पैघ नि अथी नियम छै जे नानी घर सँ भार अबै छै ओहिमे बच्चा के लेल किछु गहना गुड़िया सब सेहो देल जाइ छै आओर सबके लेल लत्ता कपड़ा सब सेहो अबै छै नानी घरसँ आओर मुरन के बाद गाँवके जतेक मन्दिर रहै छै भगवान सबके हुनका सबमे जाकऽ बच्चाके प्रणाम कराओल जाइ छै गोर लगाओल जाइ छै आओर मुरन के बाद जहन बच्चा पढ़ै के योग्य होइ छथि तहन हुनकर उपनयन संस्कार कयल जाइ छै जाहिमे जाहिमे बच्चाके आचार्य एगो नियुक्त कयल जाइ छनि जाहिमे हुनकर गुरु रहै छथिन जे हुनकर ज्ञानके लेल हुनका चुनल चुनल जाइ छै उपनयन के बाद यज्ञोपवीत संस्कार सेहो होइ छै ओहिमे बच्चा जे छै से ब्राह्मण के उपाधि लऽ लै छथि जकर बाद ओ ज्ञानक लेल उपयुक्त भऽ जाइत छथिन ओ तेकर बाद ओ एगो ब्राह्मण श्रेणी मे आबि जाइत छथि जे पूर्ण रूपसँ आब ई ब्राह्मण भऽ गेलाह ओकर बाद जहन बच्चा वयस्क भऽ जाइ छथि तहन हुनकर विवाहक विवाहक लेल हुनकर विवाहक आयोजन कयल जाइ छनि जाहिमे कनिऑं पक्ष सँ अगर लड़का बढ़िऑं नौकरी चाकरी मे छथि तऽ हुनका दहेज के माँग सेहो कयल जाइत छनि जाहिमे जेनाकि दहेज एम्हर छै ओकरा कुप्रथा मानल जाइत छै परन्तु अखनो बहुत जगह पर दहेज लेल देल जाइत छै जे गलत छै ओकर बाद विवाह मे शगुन जे होइ छै ओकर बहुत महत्व छै सबसे पहिले कनिऑं पक्ष सँ वर पक्षके शगुनके रूपमे किछु

गहना सब देल जाइत छै जाहिमे धोती कुर्ता पाग पहिरकऽ वर पक्ष जे रहै छथिन ओ वर जे रहे छथिन से कनिऑं पक्ष दिस जाइत छथिन आ हुनका आशीर्वाद देल जाइत छनि आओर हुनका बर के शगुनके रूपमे दान दक्षिणा सेहो देल जाइत छनि आओर ओकरे किछु दिनक पश्चात वएह दू चारि दिनका अंतराल मे विवाह होइ छै जाहिमे बराती सब अबै छथि हुनकर भव्य स्वागत होइ छनि संगे कन्या के कन्यादान कयल जाइ छनि संगे